आं मोसौखौ फुंनिफ्रायनो स्तार्त खालामनोसै फुंङाव जेनेबा गलिनिफ्राय खार'ननानै दुब्लि फारसे लाङो दुब्लि फारसे लांनानै बिदिनो गांसो जानो थाखाय मोनसे हाग्रा एबा गांसो गोनां जायगायाव खानानै दोनहैयो बेनि उनावहाय बेनि जायगाफोरखौ बिदिनो बिसोर हरावथ' खिनानै दोनो नालाय फोसाबबाय बिसोरनि खिफोरखौ मोनसे जायगायाव थुबुर दोनहैबाय नङाबाथ' बिसोर नेक्स्त ताइम जेनेबा बेलासिफ्राव खाफैबा खाफैफिनबा उनदुला नानै जेनेबा गावसिनिआव लेथ्रा जाजोबगोन नालाय ओंखायनो बेसोरखौ दुब्लिआव खार'नहैखांनायनि उनावहाय आङो गोबोरखिफोरखौ गारस्रांनानै गलिखौ जेनेबा मोसौ थाग्रा दोनग्रा जायगाखौथ गलि होनो नालाय बेखौ फोसाबनानै दोनग्रोबाय आरो ओमफ्रायहाय मोसौखौ बिदिनो दुब्लियाव खाहैखांनानै बिदिनो फुंनिफ्राय सानजौफु जाबा सानजौफुआवथ' जेरै मानसिफ्रा दै गाङो बिदिनो मोसौआबो दै गाङो बिदिनो आङो सानजौफुाव खाथिफ्राव फुख्रि नङाबा माबाफोर जामफैफोर दङब्ला लांनानै दौहैयै आरो बिदि गैथाराब्लाबो आं न'निफ्राय बालथिंआव दै लांनानै दौहैयो आरो दै ओमफ्राय बिदिनो बेलासि सिम दुब्लिआवनो दोनबाय ओमफ्राय जुदि मोसौआ दुब्लिबारियाव गांसो जानानै उदै बुङाब्ला आं बिदिनो बेलासि थाइमाव गांसो नागेरनानै एसे लाबोयो आरो गलियाव बिसोरखौ दोनफैफिननाय थाइमाव आङो बे गांसोखौ मोजाङै जाहोफिननाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो हर जाबाय बिदिनो मोसौखौ बिदिल' सामलायनाय जायो आरो बेलासियावबो बिदिनो दै दौफैफिनबावनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय मोनाखाबाय मोसौ जोथोन लानाया बे सानसेनि सानसेनिया जोबबाय आरो